जेनाकि अहाँ हमरा सॅं पूछलियै खेती मे मछली पकड़एमे पशुपालन सबमे टेक्नॉलजी से की की हमरा सुविधा भेटल यऽ तऽ हमरा खेती मे बड सुविधा भेटल यऽ टेक्नॉलजी से ही ने बनल छै ट्रैक्टर तऽ ओकरा सॅं ई सुविधा भेटल छै पशुपालन मे डेरी बनल छै डेरीमे दूध तौले लए पूरा मशीन बनल छै कतय किलो छै कतय ओकरामे पानी चाही कतय दूध छै सब पता चलि जाई छै कृषि के की छै तऽ ओकरामे भी खेतमे ड्रोन सॅं पूरा स्प्रे करल जाइ छै एहि सब बहुत टेक्नॉलजी के फ़ायदा छै किसानके बीजके फ़ोटो घींचके बीजके नाम पता चलि जाइ छै तऽ ओकरामे बीज छिटय मे कोई गड़बड़ी नहि होइ छै अब तऽ यहाँ एप आबि गेलै हँ एपे के संग कब पानि पटाबैके छै कब ओकरामे स्प्रे डालय के छै सब किछु बता देल जाइ छै जँ किसी पूरा सक्रिय नहि छै जेकरा ओतय नहि अबै छै ओहो सब टेक्नॉलजी के यूज़ करिके बढ़िऑं सॅं खेती उत्पादन करै करल जाइ छै मछली पकड़ेलामे मशीन आबय छै पहिले हमसब जाली फेंकै छलिए आब मशीन आबै छै पहिले सॅं उसमे लागल रहै छै पानी मे जेना कोई मछली के आवाज़ आया हिलने का एलै वाइबरेशन होलै तऽ ओकरा मछली के पिंजरा बंद हो जाइ छै ओकरा मे मछली पकड़ा जाइ छै इएह सब टेक्नॉलजी के बड उपाय छै बड बड बढ़िऑं छै